हैलो में बाईसैकल दी कंपनी दी मैनेज कन्नै गल्ल करा नी आं ते में इक बाईसैकल लैना हा ते किन्ने धोड़ी थ्होग ओह् मिगी चाहिदा बधिया बाईसैकल ते कन्नै गियर आह्ला चाहिदा ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा रंग ऐ ओह् होना चाहिदा लाल ते कन्नै काला ते पिच्छे टू सीटर होना चाहिदा ओह् ते ठीक ऐ में बल्गी जन्नी आं पर मिगी जेह्ड़ा बाईसैकल चाहिदा ओह्दी जेह्ड़ी क्वालिटी ऐ ओह् शैल होनी चाहिदी निग्गर होना चाहिदा जेह्ड़ा दो त्रै साल हंडै ते कन्नै ओह्दे बिच्छे इक सीट बी होनी चाहिदी दूजे बंदे आस्तै बौह्न आस्तै ते कन्नै साईकिल दा जेह्ड़ा रंग ऐ ओह् होना चाहिदा लाल ते काला ते कन्नै मिगी चाहिदा हीरो हांडा कंपनी दा आहो ते तुस मिगी एग्जैक्ट डेट सनाह्गे कोल्ले थोड़ी थ्होना ओह् मिगी ठीक ऐ ते ओह्दी जेह्ड़ी पेमेंट ऐ ओह् पूरी करनी ते देई सकनी आं में ठीक ऐ में इ'यै पुच्छना हा तुं'दे कोला